ہیلو السلام علیکم مچھلی والی بول رہے ہیں اپنے سپول ضلع میں کون کون سا مچھلی مشہور ہے بتائیے لینا ہے ہم کو اور کیسے ریٹ بھی بتا دیجیے ریوا کا تو بہت نام سنے ہیں کیا ریٹ ہے اس کا ارے میم پانچ سو روپیے کلو بتا رہے ہیں دس کلو لینا ہے تو کچھ ریٹ کم کیجیے اتنا ریٹ بتائیے گا تو کیسے لیں گے تھورا کم کیجیے اتنا تھوڑی ہوتا ہے ہم تو سنے ہیں کہ ڈھائی سو روپے ریوا ملتا ہے تو آپ تو پانچ سو بتا رہے ہیں اتنا زیادہ دس کلو لینا ہے تو تو فر اچھا ریہو مچھلی رکھتے ہیں دیسی ریہو مچھلی کیسے ریٹ ہے ارے اتنا ریٹ ہے زیادہ آپ تو سب کا ریٹ ہائے فائے بتا رہے ہیں لیں گے کچھ زیادہ تو کم کیجیے ہمارے گھر میں شادی ہے تو اسی لیے لینا تھا زیادہ ہم سوچے کہ سپول جلع میں اچھی زیادہ میں یعنی مچھلی ہر طرح کا ملتی ہے تو اسی لیے سوچے کہ لیتے تھوڑا کم کیجیے اتنا دس پانچ سے کیا ہوگا دس پانچ کم کرانا ہوتا ہے تو اتنا دور ہم سپول ضلع فون کرتے تھورا کم اور کیجیے تب اچھا بعد میں یعنی کہ بات کرتی ہوں ایک گھنٹہ بعد تب السلام علیکم